आता गोंयकारांची ओड देवळां कडेन अशी म्हणजे आमीं देवळांत वर्साक एक चार पांच फावटी कांयट न्ही म्हटल्यार वचपूच जाता सगल्यांच्यात सगळ्यांच देवळांनी म्हण तूं आतां एक असो इन्सिडन्ट म्हणजे जो प्रसाद घेवप आसता हो गोंयांत हांवेन पळयलां खंयचीय इम्पॉर्टन्ट गोश्ट जेन्ना तूं करपा वता किंवां कितेंय घेवपा वता तेन्ना आमी देवा कडेन वचुन प्रसाद घेता की हें करप करप बरोबर की आमकां तेचो बॅनीफिट जातलो कांय ना हें आमकां गोंयानूच पळोवपाक मेळटा आनीक खंय पळयल्लें ना हांवेंन अशेंच बाकी सगळे जात्रा म्हण आतां जानेवारीच्यान जात्रा ज्यो स्टार्ट जाल्यात गोंयभरांत त्यो सगळ्यो अश्यो लागता कि सगळ्या लोकलांक सपोर्ट करता लोकल जे कोण कितें बारीक गोश्टी ज्यो करतात आयटम्स बीन त्यो तेंका हांगां विकपाक मेळटात तितुनच्यान तेंकां थोडो इकनॉमिक बेनीफिट मेळटा हेल्प मेळटा ह्यो सगल्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो कल्चरली गोंयानूच आसात तशेंच गोयांत फोंड्या सायडीन किंवां पेडण्यां सायडीन इतली पयलींची दोनशीं तीनशीं वर्सां पयलींची देवळां आसात जी तेंच्यानी बरी प्रिजर्व करून आतां डेवलॉप केल्लीं आसात थंयचे वेगळे वेगळे कल्चर एक्सप्रीयन्स करपाक मेळटात असोच एक वेगळो क एक्सप्रियन्स कल्चरली गोंयचो म्हणजे गडे जे आमकां मार्च म्हयन्यांत होळये कडेन पळोवपाक मेळटात गडे म्हणटा ते साळांत सामकें फॅमस आनी कुडण्यां साळांत गड्याक हांव गेल्लो आसा आनी थंयचो जो एक्सप्रियन्स आसा ते सामके वेगळेंच जेका विश्वास जायना देवाचेर बी तो सुद्दां थंय वचुन देवार विश्वास करपाक लागता इतलें थंयचे इन्फ्लूअन्स पावरफुल आसा तशेंच कुडण्यां सुद्दां जर मनीस वता थंयच्यों तेंच्यो ग स्टोरीज आयकून तेंचे देवाचे बिलिफ्स आयकून तुका खूब विश्वास वाडटा ह्या सगळ्या गोश्टींचेर तशेंच सावथ गोवाक सुद्दां अशें भरपूर ट्रेडिशन आसा जशें की वीरभद्र आसा थंय जेतूंत एका मनश्याक भार येता तेका देवाचें रूप धारण जाता ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां गोंयांत खूब पळोवपाक मेळटात